दबाइ तऽ अनेको प्रकारके होइ छै जेनाकि सस्तो महगो अहाँ जेहन तरहके दबाइ लेबै तेहन मतलब पैसा होइ छै तेहन दाम होइ छै जेना सर दर्दके पाएर दर्दके पेट दर्दके दस्त उल्टी ईसब के बहुत तरहके दबाइ होइ छै आओर हमरा गाममे एगो हॉस्पिटल यऽ छोट मोट ओते पैघ नहि छोटे मोट हॉस्पिटल यऽ जै मे कनीमनी ई चीज सबके सुविधा छै जेना कोनो बच्चाके सर्दी खाँसी भऽ गेल तऽ ओइसबके लिए दबाइ भेट जाइ छै आओर जेना पैघेके किछो भऽ गेल कोनो एहन बीमारी जे तऽ ओ नहि भए ओकर ठीक नहि भऽ सकै यऽ तै सबके सुविधा नहि छै हमरा गाममे तऽ अगर कोनो एहन दबाइयो कहै छै दोकानेसँ खरीद कऽ आनऽ पड़ै छै किएक कि लिखि देलक अपन या खूनो टेस्ट या किछु भी होइ छै कोनो पेटमे पथरिये भऽ गेल एहन तरहक कोनो बीमारी भऽ गेल तऽ ओकरा प्राइवेटे डॉक्टरसँ देखायल जाइ छै किइक कि हमरा गाँवमे एते सुविधा तऽ नहि छै जे हॉस्पिटल छै मुदा एते सुविधा नहि छै जे ओइमे सबकिछुके अथी भए जाइ छोटमोट जेना ककरो ऑपरेशन कऽ कऽ बच्चा भेल तऽ हुनको जाइ पड़य छनि दोसरे हॉस्पिटल आओर ने अगर नॉर्मली भेल तहन तऽ ठीक छै कनीमनी सुविधा छै आब ईहो नहि छै जे साफे नहि छै कनीमनी सर्दी बुखार खाँसी ईसब के तऽ दबाइ भेट जाइ छै लेकिन आओर चीजके जे दबाइ होइ छै से दुकानेसँ खरीदकऽ आनऽ पड़य छै से नहि तक तकर सुविधा नहि छै हॉस्पिटलमे तेँ दुआरेसँ हमरासबके बाहर जेना दरभङ्गा बेनीपुर अइ अइ सब जगहपर जाय पड़य यऽ आओर जेना बच्चाके टीकाकरण होइ छै तऽ ओहियोके लिए हमरा सबके गाममे आङ्गनबाड़ी छै तऽ ओहीमे जाइ पड़य छै आओर ओतऽ ओतऽ ई सबके सुविधा नहि छै हॉस्पिटलमे ओते हॉस्पिटलमे अपन कनीमनी जे कम सम किछो भेल जेना गिर गेलहुँ तऽ चोट लागि गेल तकर सबके मलहम भेटै छै जेना ककरो हाथ पयर टुटि गेल या साँप काटि लेलक तऽ एकर सबके सुविधा नहि छै जे मतलब ठीक भऽ सकै यऽ ओतऽ कोनो कोनो हॉस्पिटलमे होइ छै ने जे हँ मतलब हॉस्पिटल छै तऽ ठीक भऽ सकै छै अनेक प्रकारके दबाइ भेटै छै ओतऽ लेकिन हमरा सबके गाँवमे ईसब सुविधा नहि छै जे सबकिछुके ईलाज ठीक भऽ सकैया छोटमोट ईलाज सब तऽ ठीक भऽ जाइ छै लेकिन ई भारी भारी मतलब नहि ईलाज ठीक होइत रहै छै